وقت کے ساتھ ساتھ روایتی ہندوستانی لباس میں بہت سے بدلاؤ آئے ہیں اور کئی عوامل نے جدید دور کے ہندوستان میں خاص طور پر اردو بولنے والی برادریوں میں فیشن کے رجحانات کو متاثر کیا ہے آئیے اس کی کچھ تفصیل بتاتا ہوں پہلے دھوتی اور کرتا روایتی لباس کے طور پر پہنے جاتے تھے وقت کے ساتھ ساتھ شیروانی اور کرتا پائجامہ زیادہ مقبول ہوئے خاص طور پر شادیوں اور تہواروں پر آج کل بہت سے لوگ پینٹ شرٹ کوٹ پینٹ اور جینس ٹی شرٹ کو ترجیح دیتے ہیں جو مغربی لباس سے متاثر ہیں روایاتی روایتی ساڑی ایک عرصے سے عورتوں کا پسندیدہ لباس رہی ہے شلوار قمیض بھی کافی مقبول ہے خاص طور پر شمالی ہندوستان میں انار کلی اور لہنگا شادیوں اور خاص موقعوں پر انار کلی اور لہنگا چولی کا رجحان بھی بڑھا ہے آج کل کئی عورتیں مغربی لباس جیسے اسکرٹ جینس اور ٹی شرٹ بھی پہننے لگی ہیں خاص طور پر شہروں میں مغربی فیشن کا اثر ہندوستانی لباس پر بھی پڑا لوگ مغربی طرز کے لباس زیادہ پہننے لگے ہیں بین الاقوامی فیشن برانڈس کی دستیابی نے بھی لوگوں کی پسندیدہ پسند میں تبدیل کی ہے بین الاقوامی فیشن برانڈ کی دستیابی نے بھی لوگوں کی پسند میں تبدیلی کی ہے بالی وڈ فلموں اور ٹی وی شوز میں دکھائے جانے والے فیشن رجحانات نے لوگوں پسند پر بڑا اثر ڈالا ہے انسٹا گرام فیس بک اور دیگر شوشل میڈیا پلیٹ فارمس نے فیشن کے نئے رجحانات کو تیزی سے پھیلایا ہے تہواروں اور شادیوں پر روایتی لباس کا استعمال اب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ ساڑی لہنگا اور شیروانی اردو بولنے والی برادریوں میں اسلامی ثقافتی اثرات بھی اہم ہیں جیسے کہ برقعہ حجاب اور ابایا کا استعمال لوگوں کی آمدنی کی سطح پر ان کے فیشن کے انتخاب کو متاثر کرتے ہیں زیادہ آمدنی والے افراد مہنگے اور برانڈس لباس خرید سکتے ہیں مختلف اقسام کے لباس کی دستیابی بھی فیشن کے رجحانات پر اثرانداز ہوتی ہے تعلیم یافتہ لوگ فیشن اور ٹرینڈس کے بارے میں زیادہ باخبر ہوتے ہیں اور جدید طرز کے لباس پہننے کو ترجیح دیتے ہیں لوگوں میں صحت ماحول اور اختلافات کے بارے میں شعور بڑھنے سے بھی فیشن کے رجحانات میں تبدیلی آئی ہے جیسے کہ ماحول دوست لباس کا انتخاب ہے اردو بولنے والی برادریوں میں روایتی لباس کی اہمیت برقرار ہے لیکن جدید فیشن کے رجحانات بھی مقبول ہو رہے ہیں شادیوں میں اب بھی شیروانی کرتی اور لہنگا جیسے روایتی لباس کا استعمال ہوتا ہے روزمرہ کے استعمال میں سلوار قمیض جینس اور ٹی شرٹ کا رجحان بڑھا ہے حجاب اور برقعے کا استعمال بھی بہت عام ہے خاص طور پر مذہبی مواقع پر اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستانی لباس میں کافی تبدیلیاں آئیں ہیں اور مختلف عوامل نے ان میں تبدیلیوں کو متاثر کیا ہے